सगळ्यांत म्हत्वाचें गांवांत कितें आवड निर्माण करता जाल्यार म्हाका दिसता तें लोकां मदली आशिल्लें संबंद लोकां मदीं जें आपलेपण आसा शेजार शेजार धर्मा मदीं जो एक वेगळोच आपलेपणाचो धर्म आसा तो खूब म्हत्वाचो आसता ताकाच लागून शारान जंय उरफाट्या मनशाचे तोंडा समोर रावपी घराचें दारूच बंद आसता तो मनीस आनी कसले तरेन काळजाचें दार उक्तें दवरतलो असो तरेचो एक समज आसा आनी त्या नदरेंतल्यान गांवांतलो लोक जो आसा तो धर्माच्या नदरेंतल्यान विधीच्या नदरेंतल्यान वेगवेगळ्या उत्सवांच्या नदरेंतल्यान संघटीत जाता एकठांय येता आनी त्यो एकवटीतपणान सगळ्यो ज्यो परबो ज्यो आसात त्यो मनयतात चवथीच्या वेळार घुमटांचो नाद म्हणूं येता शामेळ कासाळ्यांचो नाद हें सगळें गांवांतूच पळोवपाक मेळटा शारी जिवितान तें खूब उणें पळोवपाक मेळटा आनी जर शारी जिविता मेरेन तें पावलां जाल्यार तें गांवांतल्या लोकांनीच पावयलां अशें म्हणचें पडटलें ह्यो गजाली म्हत्वाच्यो ते भायर गांवांत जें आंब्या पोंदा बसप गर्मेच्या दिसांनी आनी ते आमाड्यो पुंजावप काण्णां चुन्नां कणेरां सारकिल्ल्या जी रानटी आस्पत जी आसा ती पुंजावप तांचे कडेन वचप जांबळीच्या पोंदा बसप जांबळ हालोवन जांबळां पडटात तीं एकठांवप सुटयेच्या दिसांनी आनी कोणागेर वचप ह्यो ज्यो घडणुको आसात त्यो गांवांतूच जाता आनी तेच खातीर गांवांत वच्चें अशें परत परत दिसता ते भायर पावसाच्या दिसांनी कागदीं व्हडीं जीं आसात तीं शारांत आमी खंय सोडटली जंय उदका खातीर वाटूच ना सगळे कडेन जळीं मळीं उदीक थंयसर आमचे व्हाळ आमच्या बोटीं खातीर वा कागदाच्या व्हडयां खातीर खूब बरें ठिकाण थारता कोंगे जे आसात ते आमकां एकठांय करपाक मेळटात थंय केन्नाय कांसुलें मेळटात ह्यो गजाली शारांतल्या परस गांवांतूच चड जाता आनी तें अणभोवपा खातीर प्रत्येक मनशान आपूण गांवांत वच्चें गांवांत रावचें अशें दिसता आनी ताका गांवूच पसंद जाता